हैलो नमस्कार सर जी बोलिए सर हाँ जी सर रेगु रुकशान और कौनसा जी जी वह भी है सर बंगाली है सर

सर इसका पाँच सौ किले एक के जी जी सर वह सर है ढाई सौ जी सर जी सर लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ सामान एक नंबर का मिलेगा हाँ हाँ जी सर जी सर लेकिन जो भी जो भी बाहर से मछली आता है वो बर्फ़ में रहता है इसीलिए कोई दिक्कत नहीं होता उसे जी सर लेकिन वहाँ की मछली महँगी मिलती है जी सर जी जी जी सर जी उसका है सर दो सौ

सर उसका तो होगा वही डेढ़ सौ दो सौ कुछ ऐसा डेढ़ डेढ़ सौ

आपको मतलब अपने लिए लेना है या बेचने के लिए जी मतलब अपने के लिए कि या सर बेचने के लिए अच्छा जी जी हाँ यह बात तो है सर ठीक है सर हाँ हाँ ठीक है सर देख के हमको बताइएगा जी सर जी ठीक है